जियां में उधमपुर जि'लें दी गल्ल करां ते इत्थें रिलिजन ध्यार जियां साढ़ै जगराता होंदा ऐ अस उत्थै भजन गांदे सारे लोकें गी सददे न भजन गांदे गांदे आरतियां गांदे रातीं दे बारां बजे आरती होंदी उसदे बाद च पूरे जगराते च बेही जंदे भजन लांदे पूरे रात जागै दे रौंह्दे भोग लगांदे फ्ही सवेरै प्रसाद बनांदे केले लेआंदे पूरे लोकें गी खलांदे न न रुट्टी बनांदे ते दुए ओह्दी रीलिजन दी गल्ल करां ते इत्थै बसाखी दा मेला होंदा बसा देविका बसाखी दा मेला होंदा ऐ बीनी संग होंदा ऐ नरसू होंदा ऐ बड़ी धूमधाम बड़ा च बड़ी ही धूमधाम मेला मनाया जंदा ऐ इत्थैं जलेबी मेलै च जलेबियां होंदियां न पकौड़े बड़ा कुछ होंदा ऐ खाने होर खेलने बच्चें आस्तै खलौने बगैरा बड़ बड़ा कुछ होंदा ऐ झूले लग्गे दे होंदे बाकी खलौने बगैरा बड़ा खलौने बगैरा बड़ा कुछ होंदा ऐ बड़ा मजा करदे न पूरे लोक औंदे न नरसू मेला बड़े बड़े लोक औंदे न बड़ा मजा इंजाय करदे न